हेल्ल' मा खबर औ ओमफ्राय आंनाबो बिदिनोसै आबादारि मानसि मा खालामनानै थाबावनो बे मावनायानोसै आबादफ्राथ' आंना बांद्राय गाज्रिदाय जायाखै दाख्लैफोर एसे एम्फौ जादोंमोन बेखौ आङो अस्थार सारनानै होबाय दा थिगआनो दङ एम्फौफ्रानो फाथोआ सुबाय सुनानै माखासे फानहरबाय गैया दामफोरानो माथो मोना बिदिनो आथारस' उन्निसस' गैया दामा देग्लाय नोंथाङा दे थाब सुनानैहाय थाब सुदो देग्लाय दामानो गैथारा औ औ औ औ ओमफ्राय मायफोरा बोरै जानाय अखानो औ औ माबा जाम्फैनि दै मोनखायोमोन दा नोंसोरना औ औ आलिबो बायहोला बायो दा बिदियावनो दैमा बायलाबायनानै औ औ औ देग्लाय नै माइआबो दामा जागौमोन एसे मोजाङै फोसाबफिनदो आंना बांद्राय गाज्रि जायासै औ रनजित दङ ओमफ्राय जोसा एसे दङ जोसा बिगाथामसो गायदों आं रनजितखौनो गायजोबबाय माखासे रनजितआनो आइ होयो होनाया माने गुतिया ओंखारोना ओंखायनो बुरजा माबायो आरो रनजितआ बिगायाव जायो जोंनिथिं बिदिनो दसमन एगार'मन गाहाम औ जायो थिगानो गाज्रिद्राय जाया औ हायाबो ओरै जाम्फैयाबो टाइम मथे टाइम दै मोनो नालाय ओमफाय नैलै नोंथा आं एसे खामानि बेस्थ' थ' दाहाय रायज्लायलायनिसै नामा ने मोजाङैनो औ औ दे दे दे